सिंधी भाषा इलाही मिठी भाषा आहे हिन ॿोली खे ॿोलण में इलाही अदब आहे सिंधी भाषा सां असांजी परंपराउनि जो पोषण थियो आहे सिंधी भाषा उहा भाषा आहे जिन सां असांखे संस्कार मिलिया आहिनि असांजी भाषा में अपनापन अनेकता में एकता नंढा नंढनि जो आधार जहिड़ा इलाही संस्कार आहिनि अॼुकल्ह असांखे पंहिंजी कला संस्कृति शिल्प जे बारे में वीचार करण घुरिजे हिन सां असांजी भाषा खे शास्त्रीय रूप मिलंदो असांजी सिंधी संस्कृति में सिंधी लाॾा झूलेलाल जा गीत चालीहा मुख्य आहिनि चारि दिसंबर ॿ हज़ार ॿावीह जो सिंधी संस्कृति दिवस मल्हायो वेंदो आहे असांजे सिंधी समाज जी कुझ कुलदेवी पूज्य हिंगलाज माउ आहे